हँ हँ से हमर एहन तकनीकी यऽ टिप्स अइ जे जे ड्रॉइङ्ग बनाबऽ मे हँ बहुत मदद कयलक अइ जे एगो दुगो यू ट्यूब आइ डी छै जाहिसँ कि हम ड्रॉइङ्ग बनाबऽ सिखलहुँ आओर जेनाकि ने लाइन घिचल जाइत छै केना बोर्डर बनायल जाइत छै इन्स्टोग्राम पर छै दू दू दू तीनगो आइ डी जेकरा हम फोलो कयने छी जेना भऽ गेल प्रिया आर्ट प्रिया आर्ट आओर सुप्रिया आर्ट दू तीनगो छै आइ डी जाहिसँ कि बहुत बढ़िआँ आर्ट बनबैत छथिन नया नया जे ड्रॉइङ्ग होइत छै ओ डालैत छथिन वीडियो बनबैत छथिन ओ बताबैत छथिन से केना बोर्डर बनायल जाइ छै केना लाइन घिचल जाइत छै की की सभके जरूरत पड़ैत छै ओहिमे पेंसिल कटर इस्केल रबर ओ केना ड्रॉइङ्ग बनायल जाइत छै लाइन कऽ बारिकीसँ केना घिचल जाइत छै साइड लाइन केना घिचल जाइत छै सीधा लाइन केना घिचल जाइत छै ओहिमे बहुत बढ़िआँ कोन रङ्ग भरल जेतै जे ओ कलर देखेतै या कोनो चित्र कऽ बनबैत छियै सामने बला व्यक्तिके तऽ ओहिमे कोन कोन ड्रेस छै कोन रङ्गके ड्रेस देबऽ के रहैत छै आ ओकरा आँखि केना बनायल जाइत छै हँ भौ केनाके बनायल जाइत छै लिप्स केना बनायल जाइत छै ओटगहिमे बताबैत छथिन नया नया आर्ट जे भी अबैत छै जे होइत छै से ओ बताबैत छथिन से हम एना जे ई नया छै एहिके एनाकऽ बनायल जाइत छै बहुत बढ़िआँ लागैत छै यू ट्यूब पर भी एहन छै दू तीनगो आइ डी इण्डिया आर्ट कऽ कऽ मैथिली आर्ट कऽ कऽ मे बताबैत छथिन इण्डिया आर्ट कऽ कऽ मे मैथिली आर्ट कऽ कऽ जे छै मिथिला पेटिङ्ग जेना कि बतबैत छथिन ओहिमे केना ड्रॉइङ्ग कयल जाइत छै मिथिला पेटिङ्गमे ओहिके आर्ट केना बनायल जाइत छै बनाकऽ जेनाकि भऽ गेल माछके कोनो माछेके आ बनबैत छथिन चित्र कऽ ओहिमे कोन कलरके नाम घिचल जाइत छै आओर भऽ गेल कोबर जेना मैथिलीके भऽ गेल मिथिलाके ओ केना बनायल जाइत छै लाइन घिचल जाइत छै केना ओ जे ओहिसँ बहुत हमर फायदा होइया ओहिसँ सीख कऽ हम अपन घरमे बनाबैत छी